बाइकिंग केला से पहले हमेशा ई देखबाक चाही जे हमरा बाइकमे दुनू चक्कामे हवा उपयुक्त अछि कि नहि हवाके उपयुक्तता सभसँ महत्वपूर्ण छै बाइकरके लेल जे बाइक चलबै छथि हुनका लेल बाइकके दुनू चक्कामे उपयुक्त हवा रहबाक चाही सँगहि ब्रेक चलऽ से पहले ब्रेकके हमेशा ट्राइ कऽ के देखी जे हमरा गाड़ीमे हमरा बाइकमे ब्रेक सही सलामत अछि या नहि गेयर सही सलामत अछि या नहि एहिके लेल कमसँ कम एकटा पाना या पिलास बाइकके डिक्कीमे या बाइकके टूल बॉक्समे रहबाक आवश्यक अछि ई सँगहि रहनाइ हमेशा सुनिश्चित कऽ के रखबाक चाही बाइकके यान्त्रिक मुद्दा खासके बाइकके जे आवाज होइ छै स्टार्ट भेलाके बाद ओकर साउन्ड होइ छै ओहिसँ पता चलै छै जे इन्जनमे खट खट खट खटके आवाज नहि आबै अगर आबै तऽ ओहिमे देखि कमसँ कम हम पन्द्रह सए किलोमीटर चलेलाके बाद इन्जनमे मोबिल सभसँ पहले चूँकि पेट्रोल डीजल पर तऽ सभ लोक ध्यान दै छै मोबिल पर बड्ड कम लोक ध्यान दै छै तऽ ओहिमे सभसँ पहले यान्त्रिक मुद्दा ई छै जे पन्द्रह सए किलोमीटर चलेलाके बाद कमसँ कम मोबिल इन्जनमे हेबाक टा चाही मोबिल दिए पचास साठि किलोमीटर गाड़ी बाइक चलेलाके बाद कमसँ कम पाँच मिनट गाड़ीके आराम देबाक चाही यात्राके सभसँ खराब अनुभव बाइकके खराबी हमरा जेना पिछला दिन हम जाइ छलहुँ एक जगह यात्रा करै छलहुँ बाइक सऽ अचानक बाइक बन्द भऽ गेल तेकर कारण छेलै जे हमर बाइकके उपयोग दोसर आदमी सेहो करै छलाह पेट्रोल डालिके चलबै छलाह लेकिन मोबिल ओहिमे डालै नहि छलखिन मिस्त्री लग गेलाके बाद पता चलल जे मोबिल गाड़ीमे छेहियै नहि जेकर कारण हमरा गाड़ीके सम्पूर्ण इन्जन बनाबै पड़ल ई हमर अपना आइ तकके यात्राके सभसँ खराब अनुभव रहल तैँ गाड़ी बाइक चलेला से पहले दुनू चक्काके हवा आओर मोबिल ब्रेक एतेक चीज कमसँ कम हमेशा टेस्ट कऽ के तेकर बाद बाइक पर कहीँ निकलक चाही